یہ خلائی جہاز وہ جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر مسافر یا سفر کرنے والا شخص ہوتا ہے اور پوری سیپٹی کے ساتھ ہوا کرتا ہے جہاز کے اندر شیشے وغیرہ کی کھڑکیاں ہوا کرتی ہیں اور اس کے اندر اے سی وغیرہ ہوا کرتی ہیں اسی طریقے سے آکسیجن لگائے جاتے ہیں ایک معقول مینجمنٹ کے ساتھ ایک معقول مقدار میں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اور اسی کے معقول انداز میں ویٹ کا وزن کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں پر اس کے اندر سفر کرنے والے جو بھی مسافرین ہوتے ہیں وہ دراصل سفر کرنے کا مقصود کم وقت میں زیادہ فاصلتیں کرنا رکھتے ہیں اس بنا پر اس جہاز کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاز تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے اور بالکل پرسکون طریقے سے سفر کرتا ہے البتہ اس کو پروان لگاتے وقت جب اڑان بھرتا ہے اس وقت اور جب لینڈ ہونے لگتا ہے اس وقت مسافرین کو ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً جہاز میں ہم ہیں اور جہاز ایک جہاں پر بہت زیادہ آسانی فراہم کرنے والا ایک آلہ ہے آسانی فراہم کرنے والی مشین ہے وہیں پر ایک پرخطر مشین بھی ہے وہ کبھی بھی خطرے کا شکار ہم ہو سکتے ہیں اور جانیں جا سکتے ہیں